نہیں میں نے ابھی تک تو ایسی کوئی چیز کسی کو گفٹ میں نہیں دی ہے ہاں گریٹنگ کارڈ ضرور دیں ہیں لیکن وہ خود سے بنا کر کے نہیں دیے ہیں ہاں مجھے ملے بہت ہیں جیسے کہ کئی سارے گریٹنگ کارڈ اور خط وغیرہ وہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں اور دستکاری آرٹ تو مجھے پسند ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا اچّھا نہیں لگتا ہے مجھے سمپل چیزیں پسند ہیں سمپل جو آرٹ ہے دستکاری آرٹ میں صرف سویٹر وغیرہ ہی مجھے صحیح لگتا ہے اور ایک جو کرسیاں ایک آتی ہیں لکڑی کی بنی ہوئی وہ بھی مجھے کافی پسند ہے جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں وہی دو تین چیزیں ہی مجھے دستکاری آرٹ میں پسند ہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں پسند ہے کیونکہ مجھے سمپل آرٹ پسند ہے